की हाल हइ यौ हमहुँ ठीके छी तखन की सब चलि रहल छै हम तऽ गाँवेमे छी कहियौ की बात भेल हँ यौ देखियौ हँ कहियौ की जानकारी चाही अहाँके बताबु देखियौ ई बात जे अहाँ पुछय छियै तऽ खेती तऽ बहुत तरहसँ होइ छै आओर एकर बहुत बेसी बेसी विद्वान आदमी सब छलाह एक टा गाँवमे आओर बाहरोमे बहुत आदमी हमरासँ अहाँ अगर पुछय छियै तऽ हमरा जानकारीसँ आओर हमरा जैसँ फायदा होइए ओ बात हम अहाँके बता सकय छी तऽ हम अहाँके बताबय छी हम केना खेती करय छी देखियौ हम जे छै ने सालमे दू फसल अहाँके उगाबय छी ठीक यऽ तऽ तऽ एक फसल जे कटय छै ओकर बाद अहाँके खेतके जोताइ कएके आरो मकइके जे छै बढ़िआँ क्वालिटीके बीज अनलहुँ आओर ओ अहाँके रोपि देलहुँ ठीक छै ओकरा जे छै देखियौ बहुत बेसी मकइके पानि नहि चाही अगर बहुत पानि भए जायत तऽ तहन ओ गलि जाइ छै तऽ ई अहाँके ध्यान राखय पड़त जे पानि सब नहि लागय आओर बाँकी जे छै ने अहाँके मकइके वृद्धि जे छै से बहुत बढ़िआँं छै तऽ ओइ लए अहाँके की करऽ पड़त जे मक्कइके अहाँके रीच बनाबऽ पड़त रीच भेलय कि जे दू दिससँ गड्ढा आओर बीचमे उँच ठीक यऽ ओ अहाँके ओइपर जे मकइ लगेबय ने तऽ ओ बेसी वृद्धि होइ छै आओर हम तऽ अहाँके मकइ सङ्गमे आलुओ लगा दै छियै कनि ओहो भऽ जाइए तऽ तऽ मकइ जे छै ने ओ बहुत वृद्धि हैत आओर बहुत ओकर अथी होइ छै मने बढ़िआँ फसल होइ छै जरूर मकइ लगाना चाही अहाँके अहुँ लगाके देखियौ एकबेर अपन जे गाँवमे महिषी बनगाँव चैनपुर पर्री आरा बारा अइ सबमे जे अइ सबमे जे छै ने मकइके बहुत बेसी होइ छै खेती ठीक यऽ तै दुआरे अहाँके मकइ जे छै से अहाँ लगा सकय छियै आओर मकइमे थाइमेट किछु कैल्शियम पोटाश ईसब जे दैत रहबय ने तऽ जे कीड़ा सब जे लागय छै ओ सब हटि जायत तऽ तहन आरो जानकारी जे रहत नऽ हँ आरो जानकारी जे रहतने मिल मिलके अहाँके हम बतायब ओकर बाद जे हेतय देख लेब